बर' राव रायज्लायग्राफोरा दानि मुगायाव गुबुन रावफोरखौ मोगा मोगि जानाङो आरो गुबुन रावफोर गुबुन भासा रायज्लायनो रोङि आरो बेफोरखौनो जायो बर' रावआव गोबां रायज्लायै रायज्लायै दानि मुगायाव जोंनि बर' माहारिफोरा बर' रायज्लायनो मोगा मोगि जानाङो आरो बर' रायज्लायनायाव जोङो गोबां जेंना फैयो दस्रा राव रायज्लायनो बिदिनो बर' राव रायज्लायग्राफोरा गुबुन भासाफोर बिदिनो इंलिस फोर हिन्दिफोर एसामिसफोर बेफोरखौ रायज्लायनो प्रब्लेम जायो आरो गोबां रोखोमनि जायो बिदिनो रायज्लायनायफोराव सोरबा सासे दानि मुगायाव सोरबा सरखारा दानि बांसिन मुगायावनो गुबुन जाति जायो आरो बेफोरजों अफिस फोराव रायज्लायनोब्ला बर' रावल' रायज्लायो जों बर'फोरा सोलोंनांगौ गोबां दङ गुबुन जातिफोरजों रायज्लायनो बिदिनो रोङा आरो रायज्लायनायबो जाया बिदिनो प्रब्लेम जायो बिराद प्रब्लेम जायो बर'फोराल' बर' रावजोंबाल' मोजाङै रायज्लायनो हायो अनेक मानसि थायो माखासे बुरि बुरिफोरबो थायो बिसोरो अफिस आव थांबाय थायो आरो अफिस नि मानसिफोरजों रायज्लायनो जाया बिदिनो प्रब्लेम जायो गोबां रोखोमनि जायो आरो गोबां बिदिनो गुबुन जातिफोरा प्रब्लेम जायो रायज्लायनो दानि जुगावथ' आरो मा बांसिनानो इंलिस हिन्दि बिदिल' सोलियो एसामिस सोलियो आरो दानि अफिस फोराव रायज्लायहैनांगौआ गोबां प्रब्लेम जायो बर' रावल' रोङो नाथाय दस्रा रायज्लायनो हाया जायो बिदिनो गुबुन गुबुन जातिफोरसो जाजोबो दानि अफिसार फोराथ' बर'जोंनो रायज्लाया बर'बाबो गुबुन जाथि रावसो रायज्लायो बर'फोरा बिदियावनो गोबां प्रबेम्ल जायो आरो गोबां रायज्लायनो प्रब्लेम जायो बिदिनो रायज्लायै रायज्लायै बर' रावखौल' रायज्लायग्रा रायज्लायनो रोंनानै गुबुन रावखौ सोलोङा बे समावनो इंलिस फोर हिन्दि एसामिसफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां एसामिस रोंबाबो बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नाथाय बर' राव रायज्लायनानै गुबुन राव रायज्लायहैनो जों गोबां प्रब्लेम मोनो गोरोन्थिबो जायो आरो रायज्लायहैनोबो हाया जायो बिदिनो रायज्लायै रायज्लायै रायज्लायबाय थाबाबो सोलोंनांगौ गोबां दं बर' रायज्लायग्राफोरा दानि मुगायाव बिदिनो माखासे जेंनाफोर मोगा मोगि जानाङो राव रायज्लायनो रोङि जेबो बुंनो रोङि आरो जेबो खोन्थानो रोङि माबा मोनसे सोंनायाव जेबो बुंनो रोङाबानो बिदिनो जायो गोबां रोखोमनि जायो आरो गोबां जेंनाफोर जायो माखासे जोंनि बर' माहारिफोरा बिदिनो जेंनाफोर सोमजियो मोगा मोगि जानाङो सोरबा सासे कन्ट्रेक्ट'र माबाफोरा साख्रिआवलाफ्रा हारसाबा बियो फैनानै सोंफैयो रायज्लायो नाथाय गामिनि सासे बुरिया जेबो रोङा बर'ल' रोङो नाथाय बे अफिसार आबो बर' रोङा बुजिया बेथ' हारसासो आरो बेहा बुंनानै सोंफैनोसै उमुक जायगाया बबेहाय आबै मादै होननानै नाथाय बे बुरिया बुंनोसै जेबो बुजिया हारसाबो बुजिया जेबो रोङा बिदियाव माबोरै जानो बेनिखायनो बर' रायज्लायग्राफोरा गोबां प्रब्लेम जायो बिदिनो मोगा मोगि जानायाव माबाफोर सोंनायाव रायज्लायनो प्रब्लेम जानायफोराव बिदिनो मोगा मोगि जानाङो आरो बुंनो रोङा बिसोरनि रावै बुंफिननो रोङा खालि बर'ल' रोङो बर'नि खिनथागोन बे बुजिया बबा बायदि रायज्लाय नांगौ जायो बिदिनो बबा बायदि रायज्लायनानै खिन्था हरनांगौ जायो गुबुन जाथिफोरनि रावखौ रोङाब्ला